हम हिंदू धर्म से हैं हमें अन्य धर्म में जैसे क्रिसचन का हुआ थोड़े बहुत मुसलमान में जो कि हमें आकर्षित करते हैं जैसे की मुसलमानों में जो हैं उनका जो नमाज़ है अजान है जो उन वो समय समय पे करते हैं उनका जो टाइम है चाहे वो कितनी भी बिज़ी हों लेकिन वो अपना नमाज़ अज़ान नहीं छोड़ते हैं चाहे डॉक्टर हो चाहे इंज़ीनियर हो चाहे कितने भी बिजी हो लेकिन वो अपना नमाज़ कभी नहीं छोड़ते चाहे उन्हें अपना बिज़नेस हो चाहे ऑफिस हो उसे बंद ही क्यों न करना पड़े लेकिन नमाज़ वो अपने टाइम टाइम पे करते जोकि हमें उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी भी लगती है और वो अपने धर्म से बहुत ही प्यार करते हैं उनका जो धर्म है बहुत ही अच्छा भी है एक तरफ से और थोड़ा बहुत हमें आकर्षित भी करता है उनके नमाज़ को और अज़ान को लेके दूसरा है उनका त्यौहार में जैसे ताजिया जो निकलता है वो ताजिया हमें बहुत अच्छा लगता है वो ताजिया जो है जो रात को जो सजावट होती है उनकी ताजिया लेकर निकलते हैं हर एक मार्केट से हर एक जगह से जो ताजिया निकालती है वो जो रौनक रहती है वो बहुत ही अच्छा सुशोभित होता है दूसरा है क्रिश्चनस जो हैं क्रिशन में जैसे क्रिसमस ट्री हुआ हम क्रिसमस डे भी मनाते हैं अपने कॉलेज में स्कूल जो की हमें बहुत अच्छा लगता है बच्चे लोगों को मतलब सेंटा क्लोज़ बनके आते हैं उनको अलग अलग गिफ्ट दिया जाता है बच्चे लोगों को उनको बताते हैं कि क्रिसमस डे क्या है क्रिश्चन लोग कैसे रहते हैं वो जोकर बन के आते हैं टोपी वगैरह पहने रहते हैं उनका ड्रेस जो रहता एक मतलब नकली पेड़ रहता है क्रिसमस का उस पे गिफ्ट लगे हुए रहते हैं रोड पे ऐसे हमने देखा है कि एक बड़े बुजुर्ग पहने रहते हैं और वो नकली क्रिसमस पेड़ लिए रहते हैं उसमें गिफ्ट छोटे बहुत लगाए रहते हैं और उस गिफ्ट जो भी आता है बच्चे लोग को वो देते हैं ये भी चीज हमें उनकी बहुत अच्छी लगती है दूसरा है बंगाली जो बंगाली लोग हैं जो उनका जो जो काली माँ का जो पूजा करते हैं बंगाली लोग बहुत ही अच्छा है और अच्छे तरीके से जो काली माँ का पूजा करते हैं